जोंहा गोदान फालांगि खालामनोबाथ' मोनसे जायगानि गोनांथि जायो आरो बे फालांगि खालामनायावथ' राङाथ' नांखागोन गोबां रांनि गोनांथि जाखायो रां गैयाबा दा माने फालांगिखौ मावनोनो हाखाया आरो जायनि जाहोनाव रां गैयैफ्रा सोरबा सोरबा फालांगि मावनो गोसो जाबाबो मावनो हाया फालांगि मावनायाव आरो बिदिनो सोरबाया सान्नैसो मावनानै गारो सोरबाया आरो एसे खायदा गोरोंफ्रा आरो गोबां गोबाव मोजाङैनो मावो फालांगि मावनायाव मोनसे मोजां जायगा नांगौ नोंहा लांलाय लाबोलायनिबो सुबिदा थानांगोन आरो मुवा बेसाद दोनथुमनो हानायनिबो जायगा थानांगोन गारि गारियाथ' आरो नांखागोन नोंनो नों दा माने फालांगि मावनोबा गुबुननि गारिखौ नों फोथायनो हाया नोंनाव निजा गावनि गारि थाखानांगोन होमब्लासो नों लांलाय लाबोलाय गोसोबायदि फालांगि खालामनो हागोन फैसाखौ रांखौथ' एसे खमबाथ' बे जानायानो नङा मानो होनबा जेसेनो रां बुरजा एसेनो फालांगि गिदिर जायो मोजां फालांगि खालामनोबाथ' रांनि गोबां गोनांथि दंखायो रां नङाबा मोजां मोजां रां नङाबा गिदिर फालांगि खालामनो हाखानायानो नङा जायनि थाखाय आंबो दा मानि फालांगि मावनो गोसो दंबाबो मावनो हायाखै आंहा रां एसेबां गैथ'आ नांगौबायदि हाया